आमचो इतिहास असो आसा की जवानांचो इतिहास आसा पण आमकां दिसता म्हाका दिसता आतां आमच्या ह्या भुरगीं आतांच्या पिडीक जर पळयत जाल्यार आमी योगा योगा बद्दल तेंका खूब म्हायती दिवूंक जाय योगा प्लस आतां सुर्य नमस्कार हो कंपलसरी दवरूं जाय अशें म्हाका दिसता जशें आमी राष्ट्रगीर या आनी प्रार्थना जशीं आमी स्कुलान रेगुलर दवरता म्हाका दिसता सकाळी भुरगीं क्लासी भितर सरली जाल्यार मातसो सुर्य नमस्कार सगळ्यांनी कंपलसरी दवरूं जाय जेणे करून तेंचे सगळे ऑक्सिजन लेवल आनी तेंचे ते सगळें हें बरें जावपाक जाता की आमच्या पयलींच्या काळान सगळें तें गुरुकूल आसतालें हें आसतालें आनी तितून सगळें हुशार हुशार आनी सारकें हॅल्दी अशें मनीस आसताले पूण तेंची ती दिनचर्या पळयत डेलीची जाल्यार म्हाका दिसता ते योगा पयली करताले योगा तितून फस्ट सुर्य नमस्कार सुर्य नमस्कार करताले म्हणजे सकाळी बेगीन उठपाचे सुर्य नमस्कार म्हळ्यार कसरत बी अशी ना ती एग्जॅक्टली पण सुर्याची पयली किरें ना तुमचेर पडपाचें पण आतांची पिडी अशी न्हिदून रावता की सुर्य येवन गेलो तरी सगळ्या किडे मोकोड्यांचेर सुर किरणां पडटा पण मनशाचेर ते भुरग्याक गरज आसा तेजेर पडना सो म्हाका दिसता योगा हो योग हे कंपलसरी दवरूं जाय आनी प्रत्येक स्कुलान सुर्य नमस्कार एक दवरूं जाय अशें म्हाका दिसता थँक्यू